जी बोल रहे हैं हमारे यहाँ मैम वैसे तो जो पूरे टैम एवेलेबल होती हैं उपलब्ध होती हैं वो काजू कतली है मलाई टिकिया है मिल्क केक है रसमलाई है छम छम है गुलाब जामुन ये सब है बाक़ी इसके अलग से अगर आप हमें औडर देती हैं तो हम कोई भी मिठाई दे के बना कर आपको दे सकते हैं नहीं उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा अलग से बस आप औडर दीजिए और जो दाम में वो चल रहीं हैं आपको बस उतना ही पे करना पड़ेगा हाँ नमकीन मिलते हैं भी मिलते हैं नहीं हमारे यहाँ पर ख़ुद बनते हुएं हैं जैसे कि जो घरों में नमकीन बनते हैं उस टैप के नमकीन होता हैं वो ठीक है मैम बट में हम लोग के हमलोग के यहाँ डिलेवरी नहीं होती है पार्सल नहीं हो पाता है तो आपको ख़ुद पिक करने के लिए लेने के लिए आना पड़ेगा यहाँ पर तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ बाक़ी आपके सारे औडर कमप्लीट हो जाएंगे चलेगा बट आप मुझे बता दीजिए आपको कब तक चाहिए ठीक है कल शाम हाँ कल शाम तक हो जाएगा आपका औडर रैडी हाँ ठीक है जैसे ही होता है ना आपको एक कॉल करती हूँ बट आप टैम से भिजवा दीजिएगा और सात पाँच बजे तक आप भिजवा दीजिएगा क्योंकि छः और साढ़े छः तक हमारी दुकान बंद हो जाती है